पहिले रेडियोमे सुनबै रहै न्यूज खबर झूठ साँच केना होइ छै लोक सुनियेके रहै रहै आब जे छै मोबाइल पर देखबै छै किछु सच्चाइयो भए जाइ छै देखै छै सब चीज मीडियो बला देखै छै केना होइ छै सबके खबर पहुँचै छै झूठ साँच केना होइ छै हँ इहए सब होइ छै जनकारी होइ छै आब टी भी पर देख लै छै मोबाइल पर देख लै छै जनकारी भऽ जाइ छै लोकके कि हँ ठीक छै किछु ओहिमे सच्चो छै किछु झुट्ठो छै इहए सब होइ छै किछु सच्चाइयो देखाइ दै छै झुट्ठो भऽ जाइ छै देख लै छै लोक पहिलए रेडियोमे सुनि कऽ रैह जाइ रहै आब जे छै देख लै छै मोबाइल पर भी देख लै छै टी भी पर भी देख लै छै रेडियो पर सुनिके रहि जाइ छै इहाँ सब होइ छै जनकारी इएह सब जनकारी भऽ जाइ छै ई सब रहै छै देख लै छै किछु लोक टाइम दए कए मोबाइल पर देख लै छै रेडियोमे देख सुनै छै खाली मोबाइल पर देखै छै यहाँ सऽ भऽ जाइ छै मोबाइल पर सुनैै देखै छै रेडियोमे सुनि कऽ रहि जाइ रहै पहिले आदमी आब जे छै मोबाइल पर देख लै छै की कोन गऽप झुट्ठा छै कतए की भेलै कोन झुट्ठा छै कोन सच्चा छै इहए सब होइ छै देख लै छै मोबाइल पर आइ काल्हि लोग सब चीज देख लै छै मोबाइल पर की कतए की चीज भेलै केना भेलै इहए सब भए जाइ छै देख लै छै जनकारी भए जाइ छै मोबाइल पर